ہماری جگہ سے کھیلوں کی ایسی شخصیات ہیں جیسے راہل دراوڑ ایم ایس دھونی ویریندر سہواگ سچن تندولکر وراٹ کوہلی اینڈ ادر فیلڈ میری کوم باکسنگ وجیندر سنگھ باکسنگ نیرج چوپرا انڈین ٹریکانٹ